लाकडाउन बिच्च महाराज असैं बेह्ले थे नेईं किश कम्म ते बस इयै खाने पीने दा कम्म होई गेआ केह् सनाचै तुसेंगी तां बोह्त सारियां चीजां असें नमियां नमियां केछ बी बनाई ओड़दे हे महाराज असैं कदें टमाटर शमाटर सब्जी अपने बी लग्गी दी थोह्ड़ी बोह्त टमाटर पाई ओड़ने एहदे बिच्च ते ज्यादा इयां मतलब आखेआ के फास्टफूड़ साढ़ै ग्रांऽ च असैं घट्ट कुत्थै सिटी च होंदे हे तां फ्ही जरूर खाई ओड़दे लेकिन ग्रांऽ च अस अपनियां गै चीजां बनानियां महाराज आखेआ के मतलब कूकड़ियां होंदियां सूक्कियां उंदियां धानां बनांदे महाराज धानां होंदियां ओह् महाराज खाद्धियां महाराज होर साढ़ै केईं किस्मे दे आक्खै होर बी बड़ी सारियां चीजां होंदियां जेह्कियां मतलब अस बनाई बनाई खाद्धियां केह् सुनाचै तुसेंगी महाराज बोह्त सारी पकोड़े बनाए इक बारी असें भंगू आह्ले महारज भंगू आह्ले पकोड़े महाराज भंग चढ़दी सिरै गी तुसेंगी पता गै ओह् बी खाद्धे इक बारी फ्ही बड़ा बुरा हाल होआ उल्टियां होई गेइयां बमार होई गेदे हे महाराज बड़ा मुश्कलें अजें घरा गालीं बक्खरी पेइयां जां महाराज चार पंज दोस्त कट्ठे होइयै ते चड़ियै कुदै जाड़े गी त्रेडे ते मतलब आखेआ के कुक्कड़ शुक्कड़ लेइयै ते ओह् बी बनाए महाराज ओह् बी खाद्धे बड़े ते